चिड़ै चुनमुनीके लिए हम मतलब खाना ओकरा जैसे कोनो टीनाके अथी बनाके ओ टीनामे बक्सा ओक्सा सब बनाके मतलब रखै हियै ओकरा ओहिमे रखै ओखै छियै दाना पानि डिब्बामे तैआर करि दय छियै डिब्बामे इर दय छियै चिड़ै चुनमुनी गाछ बृक्षी पर हमरा घरके घरके आसपासमे बहुत गाछीके ओहि पर चिड़िआ चुनमुनी कतेक नहि रहैत छिकै बैठल रहैत छै ओहि पर कभी दाना ओना ओहिमे भरल रहैत छै आबैत छै चुगैत छै दाना ओना ले जाए हय ओकर बाद चिड़ै चिड़ै चुनमुनी छत पर छत पर छत पर जैसे गमला होलै या मतलब डेकची भेलै ओहिमे पानि भरि ओरिके रखि दै छियै कही से आबै हीकै चिड़ै चुनमुनी पानि पिए लऽ पानि पीके पानि पीए अबैत छै एकर बाद जैसे भेलै गाछ बृक्ष घरके आसपासमे बहुत आम पर बैठल उठल बहुत आसान होइत छै हबा तबा बहुत चीज होइत छै आव पर या मारि कहो चै चै करैत उरैत रहैत छै बैठल रहैत छै ओ ओकर आबाज हमसब सुनै खातिर वहाँ पर दाना ओना फेक ओक दै छियै डिब्बामे रहैत छै पानि भरल रहैत छै छत पर मतलब ड्राममे पानि भरल रहैत छै वहाँ पर बैठल उठल रहल देखभाल करैत रहल देखभाल बैठल उठल करैत रहैत छी ओकर ओकरा सबके एहि कारण ओकरा सब मतलब सब चीज फेक ओकिके दैत रहैत छियै आबैत छै अपन खाना भोजन करि लै छीकै भोजन करिके पानि पीके फेर जहाँ रहैत छै वहाँ पर चलि जाइत छै